कोंकणी भाशा म्हाका दिसता की ह्या आताच्या जमान्यान म्हळ्यार आता जे आमी वावूरतात तातूंत कोंकणी भाशेचो तितलोसो प्रचार जालो ना आमी दुरदर्शन रेडिओ छापणावळ म्हणजे वर्तमान पत्र ह्या माध्यमांतल्यान कोंकणी भाशेचो प्रचार कोंकणी भाशा सगळ्यां लोकां मेरेन पावोवपाक शकतात छापणावळ आमी जर कोंकणी भाशेंतल्यान एखादें वर्तमानपत्र खबरापत्र जर काडपाक शकत जाल्यार कोंकणी भाशेचो प्रचार जातलो वेगळ्यो वेगळ्यो ज्यो खबरो आसा त्यो ह्या खबरापत्राचेर जर कोंकणी भाशेंतल्यान जर छापत जाल्यार ही भाशा जी आसा ती सगळ्यां मेरेन पावतली तशेंच आमी जर एखाद्या कोणाक जर बातमी पावोवपाक जाय कित्या म्हायती दिवपाक जाय ती दुसऱ्या भाशेच्यान पावोवच्या पेक्षा कोंकणी भाशेन जर आमी ही मेसेज जी ही जर खबऱ्यो जर पावोवपाक शकत जाल्यार कोंकणी भाशेचो प्रचार जातलो असो दिसता तशेंच गोंयांक गोयांक ही कोंकणी भाशा मागीर गोंयकारान तरी ही कोंकणी भाशा उलोवन ह्या कोंकणी भाशेचो प्रसार प्रचार करचो अशें म्हाका दिसता रेडिओ रेडिओच्या माध्यमांतल्यान तर आमी कोंकणी भाशेचो खुबसो प्रचार करपाक शकतात रेडिओ कोंकणी आयज काल खुबशी गाणीं गीतां प्रसिध्द जाल्ले आसात बरें बरें कवींनी बऱ्यो बऱ्यो कविता बरयल्यो आसात बऱ्या बऱ्या गायकांनी त्यो गायिल्यो आसात अश्या ह्या कवितेंचे गीतांचे जर रेडिओच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी भाशेन जर प्रदर्शन जाले आनी ती भाशा ज त्यो रेडिओ जर लोकां मेरेन पावलो जाल्यार ह्या कोंकणी भाशेचो चडान चड प्रचार जातलो कोंकणी भाशा सगळ्यांक दिसता की कठीण आसा तशी कठीन ना ती सामकी सोंपी भाश भाशा ती जाणून घेवचे कडेन आसा गोयांक गोंय हे ट्युरिस्ट राज्य म्हणजे आनी खुबशें ट्युरिस्ट खुबशें पर्यटक गोंय हे राज्य आसा तें पर्यटन स्थळ म्हणून मानले वता जगभराचे लोक गोंयांत भोंवपाक येतात आनी जेन्ना जगांतले म्हणले तेन्ना ते लोक जेन्ना येतात तेन्ना तांचे कडेन जर गोंयकारान कोंकणी भाशेन जर उलयत जाल्यार ही भाशा आनी प्रसिध्द जातली तशेंच दुरदर्शन दुरदर्शन ह्या दुरदर्शनाचेर आमी कोंकणी भाशेंतल्यान जायत्यो कार्यावळीं घडोवन हाडपाक शकतात

कोंकणी भाशेंतल्यान कोंकणी भाशेची लोककला आसा लोककलेचे जी वेगळीवेगळी गीतां आसात ती दुरदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाक आमी शकतात तशेंच जाता तितल्या लोकांक आमी ही कोंकणी भाशा आमची जी कोंकणी भाशा आसा ती पावोवपाक जाय आनी ह्या तीनही माध्यमांतल्यान म्हणल्यार छाप छापणावळ खबरापत्र दुरदर्शन आनी रेडिओ हेच्या माध्यमांतल्यान ती आमी पावोवपाक शकतात